जोंनि समाजाव समाजनि मानसिफोरा गामियारि हिसाबै गेलेमु गेलेनायनि गोनांथिफोरखौ एसेबां सांग्रांथि गैया एबा गेलेमु गेलेनायनि हेफाजाबै जों जेसेबां मोजां मोजां खाबुफोर मोननो हायो बेफोरनि सोमोन्दै एसेबां गोथौयै सांग्रांथि गैया नाथाय लासै लासैनो बेफोरनि सोमोन्दै गामियारि समाजावबो जोंनि समाजफोरावबो मोजाङैनो सांग्रांथिया गोसारलांनो हमदों जोंनि सेंग्राफोरनि नाजानायफोराव गामियारि ओनसोलफोराव जोङो गेलेमु गेलेनायनि गोनांथि आरो बेफोरजों फैनो हानाय जोंनि बेनिफित्सफोरनि सोमोन्दै गामिफोराव सांग्रांथि हाबाफारि लानानै गामियारि सुबुंफोरखौ बिनि सोमोन्दै सांग्रां खालामनायनि खामानि मावनायनि हेफाजाबै बेनिखायनो दानि समाव जोंनि गामिनि ओनसोलनि बिमा बिफा एबा समाजनि मानसिफोराबो गेलेमु गेलेनायनि सायाव बागै मिथिनो मोन्दों आरो बे गेलेमु गेलेनायनि हेफाजाबै फैनो हानाय बेनिफित्स आरो बेनि गोनांथिनि सोमोन्दै मिथिनो मोननानै जोंनि गामिनि गथ'फोर एबा जोंनि देरफुनाय फरायसाफोर बेफोर बिसोरनि गेलेमु गेलेनायाव हेफाजाब होदों आरो बिथांमोनखौ गोजान गोजानाव गेलेमु गेलेनायनि बादायलायनाय आयदाफोराव बाहागो लानो थाखाय थांनो थाखाय हेफाजाब होनो हमदों दा जोङो बे गेलेमु गेलेनायनि हेफाजाबैसो जोङो गोबां खाबुखौ मोननो हायो बेखौ मिथिनायनि थाखाय जोंनि गामियारि ओनसोलनि समाजाव सुबुंफोरा जोंनि गेलेमु गेलेनायनि थाखाय दुब्लि एबा फिल्डफोर बानायनो आरो बे फिल्डआव गेलेनो थाखाय मुवा बेसादफोर नांगौ जानायनि थाखाय जोङो जमा जानानै गामिनि सुबुंफोरनिफ्राय खांनानै गोबां मुवा बेसादफोर बायनानै जों गेलेनाय मोननाय जाबाय बेबायदिनो जोंनि गेलेमु गेलेनायनि सोमोन्दै लासै लासैनो गामियारि ओनसोलाव सांग्रांथि जालांनो हमदों आरो दा दानि समाव बयबो सुबुंफोरानो गामिफोरावबो गेलेमु गेलेनायनि सोमोन्दै एसेब्लाबो सांग्रांथि दंसै